नमस्ते मेरा नाम मिनाक्षी ऐ में बश्नाह् रौह्न्नी होन्नी आं जियां कि मिगी पुच्छेआ गेदा इत्थें कि कव्शन कि जियां में ड्राईंग पैह्लें कीती दी ऐ जां फिर में कि'यां ड्राईंग करनी आं कि सोचनी आं पैह्लें ते मिगी ड्राईंग दे बारे च कुछ पता निं ऐ हा कि ड्राईंग कि'यां करनी ऐ केह् करना ऐ जदूं में स्कूल मतलब स्टार्टिंग च जान लग्गी ते फिर इ'यां बच्चे ड्राईंग बगैरा साढ़ा सब्जैक्ट हा इक ड्राईंग ओह्दे बिच्च बस कलर फिल्ल कराई ओड़दे हे में बस ओह् करी ओड़नी ते जादा ड्राईं ग दे बारे बिच्च पता निं ऐ फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब जियां जियां होंदे गे ते पता लगदा गेआ कि ड्राईंग केह् ऐ तो इक बार फिर टीचर ने आखेआ कि हां करो ड्राईंग फिर में ड्राईंग करना खुद पेज़ लेइयै खुद ड्रा करना ओह्दे पर स्कैच कलर करने यूस करियै फ्ही करना सारें हस्सना ड्राईंग दिक्खनी हस्सना सारें कि एह् केह् ऐ पर नेईं फिर मतलब करदे रौह्ना करदे रौंह्ना जदूं कुछ स्कूला दे कम्म देना ओह्दे बिच्च बी करना ऐ फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब थोह्ड़ा ठीक होंदा गेआ फिर करियै ड्राईंग थोह्ड़ी जियां एह् अग्गेंं बधदे गे करदे गे करदे गे फिर मेरी मम्मा होरें बी मतलब कुछ कुछ बनाना स्टार्ट में कीता ड्राईंग जियां चार्ट बनाई ले स्कूल आह्लें हालिडे होम वर्क च चार्ट बनाने गी गेई ओड़ना चार्ट बनाई ले चार्ट करने ते मतलब मीं थोह्ड़ा इंट्रस्ट बनी गेआ मेरा ओह्दे बिच्च हां में ड्राईंग करी सकनी आं मीं पता लग्गी गेआ में ड्राईंग करी सकनी आं ते फिर में ड्राईंग करना थोह्ड़ी थोह्ड़ी स्टार्ट करी ओड़ी जेह्ड़े बी मतलब भ्राऽ आई भैन आई कुहै दी बी चार्ट चूर्ट मिलना जां प्रौजैक्ट मिलने ते में करियै देने लै करो करो अदूं इन्ने स्हेई हैनी हे बनदे पर फिर बी में करदी ही फिर ओह्दे बाद बिच्च इक बारी इक कंपिटिशन होएआ साढ़े स्कूल उनें रक्खेआ कि हां ड्राईंग कंपिटीशन ऐ में एड़थ क्लास बिच्च ही ड्रार्ईंग कंपिटिशन ऐ में ड्राईंग कंपिटिशन करन लग्गी ते उत्थें में इक घर बनाया सिंपल हाउस बनाया ते ओह्दे अग्गें इ'यां इक जंगल जेहा बनाई ओड़ेआ इ'यां बनाई ओड़ेआ ते अदूं ना में फस्ट आई गेई ड्राईंग बिच्च फस्ट आई गेई फिर में बड़ी खुश होई कि हां मिगी ड्राईंग आंदी ऐ में आस्ता आस्ता ना मतलब ड्राईंग बिच्च दिक्खा दी ही हां भाई में करनी ऐ करनी ऐ मतलब जदूं मन करना में चार्ट लेइयै बनान बैठी जाना बैठी जाना में बनानी ड्राईंग बनानी ऐ हून में जदूं बी कोई बी मिगी कुछ बी आखदा ऐ कि हां एह् ड्राईंग करी सकनी ऐ मेरे दमाक बिच्च ना इ'यां इक आपूं गै इक फोटो जेहा बनी जंदा कि हां में एह् ड्राईंग बनानी ऐ में फटाफट केह् करनी आं मेरे दमाक बिच्च जेह्ड़ा फोटो आए दा होंदा ऐ में सोचनी आं इद्धरों इ'यां करनी आं इद्धरों इ'यां करनी आं में ड्राईंग बनाई लैन्नी आं में बड़ी मतलब में कदें सोचदी निं ऐ कि में कैह्दे पर बनां कि'यां बनां कि'यां करां एह् कक्ख निं मिकी कोई टैंशन निं होंदी ऐ में ड्रैक्ट जो माइंड बिच्च आए दमाक बिच्च आए में ड्रैक्ट बनाई ओड़नी होन्नी आं चार्ट उप्पर ते जियां कि मेरे दमाक च आई जंदा कि हां एह् भाई एह् अंकल ऐ आंटी ऐ इ'यां होआ ऐ इ'यां होआ ऐ चलो एह्दे उप्पर बनाई ओड़नी ऐ में ओह्दे उप्पर बनाई ओड़नी आं में केईं बार हून केईं स्कूल बिच्च बी केईं बार पार्टिसपेट कीता ऐ स्कूल बिच्च बी कीता ऐ कालेज बिच्च ते बैसे कीता निं ऐ इक दो बार ई प्रोजैक्ट बगैरा मिले ओह् बनाए न प्रोजैक्ट बनाए न में होर बी बाकी सब कीता ऐ पर तां मिगी पता लग्गी गेआ कि हां में ड्राईंग करी सकनी आं मेरा ड्राईंग बिच्च ड्राईंग हून ड्राईंग करने दी इ'यां खुशी मिलदी ऐ कि हां मीं ड्राईंग मिले में करां में जे अगर कोई निक्का हारा बच्चा लभदा अगर आखदा ना मीं ड्राईंग करियै देओ में उसी ड्राईंग बी करी दिन्नी आं कि हां में ड्राईंग करी दिन्नी आं जो तेरा प्रोजैक्ट ऐ में कंपलीट करदी आं जां फिर चार्ट बनाने ऐ कुछ बी में करनी आं करी लैन्नी आं में बी कोई मतलब प्राब्लम निं आंदी ऐ कि में एह् कि'यां करना ऐ कि'यां होना ऐ कुछ बी ऐ ड्रैक्ट सोचना ऐ माईंड बिच्च सोचना ऐ उसी करियै साईड करो हां बनी गेआ बनाई ओड़ना ऐ ते ओह्दे बाद मिगी कोई सब्जैक्ट उप्पर थीम मीं कोई सब्जैक्ट बी चाहिदा हां में इस सब्जैक्ट दे रिलेटिड ही ड्राईंग चाहिदी ऐ जां फिर उसी सब्जैक्ट दे रिलेटिड बनाइयै ते मिगी खुशी मिलदी ऐ नेईं मिगी कुछ बी मिली जंदा बनाने लेई मिगी ओह्दे बिच्च गै खुशी मिलदी ऐ कि हां में बनानी ऐ में अग्गें दिक्खना ऐ में कित्थूं तक जाई सकनी आं में किस टाईप दी ड्राईंग करी सकनी आं में जिन्ना स्हेई करी सकनी आं में इन्ना पिरफार्म करना ऐ ड्राईंग बिच्च ते तां करियै में ड्राईंग मतलब करी लैन्नी होन्नी आं मिगी कोई इशू निं ऐ मीं कोई आक्खै कि हां पुच्छे कि हां तू कदें पार्टिसिपेट कीता ऐ में बड़े बारी पार्टिसिपेट कीता ऐ ड्राईंग बिच्च में बड़े बारी ड्राईंग कीती ऐ में स्कूल बी कीती ऐ घर बी में चार्ट बनाइयै अपने रूम बिच्च आपूं लगाई लैन्नी आं काफी टाईम में ड्राईंग करी लेई ऐ पर ऐसा हून मेरा होई गेदा ऐ कि हां मेरे को खुशी मिलदी ऐ ड्राईंग करियै में ड्राईंग गै करनी ऐ नेईं में पढ़ाई ड्राईंग दे कन्नै कन्नै होर बी कम्म बाकी सब करी लैन्नी आं मतलब कोई जरूरी निं ऐ प्रोजैक्ट चार्ट एह् सब में मज़े से बना सक बनाई लैन्नी आं हून